जब हम ये मूवीज़ देखते हैं गदर मूवी देखने गए थे इसके बाद में मैंने इसके रिव्युज़ पढ़े बहुत सारे उसमें से मुझे एक घटना याद आ रही हैं जब जो मीडिया रिपोर्टर होते हैं जो बॉर्डर पे जाकर भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पे जाके वहाँ के लोगों से व्यूज़ ले रहे थे वहाँ पर एट्टी परसेंट ऐसे पाकिस्तानी लोग थे जिन्होंने कहा कि अगर उन्हें मौका मिले तो वो हिंदुस्तान में आ जाएंगे भाग कर तो ये घटना मुझे थोड़ी शॉकिंग लगी कि वैसे तो पाकिस्तान वाले लोग बहुत ज़्यादा ऐसे बोलते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं और हमें इंडिया पसंद नहीं ये वो लेकिन वहाँ की खुद के सिटीजन हैं वो हमारे इंडिया में आना चाहते हैं वो आराम से रहना चाहते हैं तो उनके जो थॉट्स पॉइंट्स हैं वो देखकर थोड़ा ऐसा लगा के हाँ इतना शॉक लगा कि इतनी शॉकिंग न्यूज़ है कि वहाँ के सिटीजन भी हमारे साथ में रहना चाहते हैं